हाँ बोलिए हाँ हम तो दूसरा दुकान से लेते हैं नहीं हम तो दूसरा दुकान से लेते हैं तो हम कैसे ले लें आपके दुकान से कपड़ा अच्छा तो हम देखते हैं लेकिन हम तो दूसरा दुकान से लेते हैं तो हम नया दुकान पर हम कैसे अभी जाएँ तो देखते हैं किसी दिन जिस दिन जहाँ जैसा मिलता है नहीं मिलता है तो देखने के ऊपर ना

जी जी देखते हैं लेकिन हम तो दूसरा दुकान से लेते हैं ना हाँ देखेंगे लेकिन अभी थोड़ा ही हम लेंगे कुछ दिन के बाद फिर देखेंगे कौन दुकान पर कैसा कपड़ा है कैसा नहीं है तो देखेंगे बाद में अभी तो हम नहीं लेंगे

ठीक है तो हम देखेंगे देखेंगे साड़ी देखेंगे और कपड़ा सब देखेंगे देखेंगे जो पसंद होगा तो लेंगे जो नहीं पसंद होगा तो वापस कर देंगे ठीक है आएँगे दो चार दिन में आते हैं हाँ हाँ हाँ

अच्छा ठीक है

ठीक है अच्छा